अगरि मां तव्हांखे सुझाव ॾिया की लंबी बाइकींग ते तव्हां स्वस्थ रूप साण गाॾी कीअं हलाए सघो था ऐं ऐं आनंद सां सॼो सफ़र कीअं पूरो करे सघो था त हमेशा अगरि तव्हां बाइक ते किथे वञो था सफ़र में वॾे सफ़र में अगरि ख़ासि करे

रिज़र्वेशन में दवाऊं वठी रखिजनि थोरी घणियूं पाण सां गॾु किट वठी रखिजे नंढी ताकी अगरि पाण खे कुझु बि हिन सभु मां तकलीफ़ुनि मां कुझु अगरि पाण खे सामिनो करिणो पए थो त पाण हुन लाइ तयारु हुजूं ऐं ॿीं ॻाल्हि अगरि पाण खे बुख लॻे थी सफ़र में बुख लॻण त हिकिड़ी नॉर्मल ॻाल्हि आहे अगरि वॾे सफ़र में त पोइ इलाही पाण खे सोचिणो पवंदो आहे की रोटी वग़ैरह कीअं कयूं त अगरि बाइक ते तव्हां वञो था त नॉर्मली मां प्रिफर कंदो आहियां की अगरि मुंहिंजा फेवरेट मां अगरि हुजे त मां ढाबनि ते ई वधीकतर खाइण जी कोशिशि कंदो आहियां ऐं हू बि मां वेजीटेरियन आहियां त प्यॉर वेज ढाबो हुजिणो खपे जिते मां साफ़ु सफ़ाईअ जो ख़्यालु रखंदो आहियां अगरि साफ़ु सफ़ाई प्रॉपर कोन्हे त मां अहिड़े ढाबनि ते या अहिड़ी हॉटिलुनि ते खाइण कोन कंदो आहियां प्रिफर ऐं बाइकिंग में अगरि तव्हां लंबी बाइकिंग राईड कयो था त तव्हांखे साईड में तकलीफ़ू थियण त आम ॻाल्हि आहे की पीठ दर्द थिए ऐं सरदर्द थिए कंधे में दर्द थिए अहिड़ी त सभु अनुभव ॾाढा नॉर्मल आहिनि त हुन जी वजह सां ई मां तव्हांखे सजेशन कयां थो की अगरि तव्हां वॾी लंबी बाइकिंग कयो था त जेकी बि नॉर्मल बदन दर्द वग़ैरह ई गोरियूं आहिनि दवायूं आहिनि त इहे तव्हां सां गॾु हमेशा रखो